औ औ औ औ अ जोंनि सेन जसेब स्कुलावथ' बिराद मोजां सोलिगासिनो दङ मासथारफ्राबो मोजाङानो फोरोङो आरो गथ' फ्राथ' बिराद एखथिब जेरावबो गेलेनाय मानाय जेरावबो बाहागो लाजोबो आरो फरायनायावबो बिराद मोजां सानफ्रोमबो फैयो औ सानफ्रामबो स्कुलाव फैयो फोरोंगिरिफ्रा थाइम बायदि सफैयो ओमफ्राय मोजाङानो फोरोङो आरो

जोंनि खाथि खाला फरायसालि खाथियावथ' दङ गोबां स्कुल दङ खिन्थु बिसोरनाबो मोजाङानो आरो जोंनि बायदिनो खालि फसथ' गैथ'आ माने मासथारफ्रा दंजोबखायो आरो होयो होनायाथ' थाइम बादि होयो आरो

औ औ लाखियो लाखियो बिसोरखौथ' थिगैनो दं औ स्कुलफ्राबो साफायानो औ औ दे मालाबा फैनानै मोजां खबर लाफैखावनो हागोन औ दे औ